हैलो चरण वंदना पापा बस ठीक पापा तुस सनाओ होर सनाओ मम्मी ठीक हां जी नेईं पापा पढ़ाई गै बड़ी ऐ इत्थै टाइम नि लगदा पूरा दिन कदें कालेज जाओ फ्ही कालेज दा आइयै असाइनमेंटा बनाओ बिलकुल टाइम नि लगदा ऐ हां तुसें आपूं करी ओड़ने नि हां होर सनाओ मम्मी ठीक ठाक हां खन्ने पीने शैल होर नेईं नेईं रुट्टी ते थ्होई जंदी ऐ इत्थै टाइम टू टाइम पर पापा ओह् परसूं फंक्शन ऐ साढ़े इद्धर कालेज ते थोह्ड़े जेह् पैसे चाहिदे कोई दस हजार रपेआ चाहिदा ट्रान्सफर कराऊड़ेयो अकाउंट च हां कोई नी कल तकर करी ओड़ेओ नी ट्रांसफर इयां ते ऐ ते हैन मेरे अकाउंट बिच्च पर फ्ही बी थोह्ड़ा सामान लैना ऐ शीटां बगैरा ते थोह्ड़े पैसे होर सनाओ तुस खाई ओड़ी रूटी शुट्टी हां असें मसां हून खाद्धी ऐ हून आए दे हे असें रुट्टी खाने सद्देया हून खाइए आए मसां हां ठीक ठाक बस नेईं नेईं बस अस उयै असाइनमेंटां बना दे हे ते रुट्टी शुट्टी खाने गी सद्देआ ते बस खाइए आए हे ते असाइनमेंटां बना दे हे थुआढ़ा फोन आई गेआ बिच्च हां पापा बस आ'ऊं कोह्का बंक मरने गी आए दा पढने गी आए दा तुसें इन्ना भरोसा नि अपने जागतै उप्पर तुस चिंता टेंशन नि लैओ तुस भरोसा रक्खो मेरै'र पापा तुस टेंशन नि लैओ आ'ऊं मस्त ऐ इत्थै आ'ऊं मस्त ऐ पढ़ै ना तुस कोई बी चीज पुच्छनी ते तुस मेरे मास्टरें ई फोन करियै पुच्छी सकने कोई नि गल्ल करानां थुआढ़ी आ'ऊं मस्टरा कन्नै जे ज्यादा तुसेंगी कोई टेंशन होआ दी बस पोआ दियां इत्थै अगले म्हीने छुट्टियां फ्ही आना में लाना चक्कर होर सनाओ तुस हां बस पढ़ा दे हे गेआ बाह्रै गी पानी पीने गी पानी आह्नने गी गेआ पर चलो थोआढ़े नै गल्ल करी लैन्ने आं होर मम्मी बीमार ही ना मम्मी ठीक ठाक अच्छा उनेईं आखेओ टेंशन टुन्शन नि लैएयो मेरी आ'ऊं मस्त ऐ आ'ऊं मस्त होइयै पढ़ा ना हां कोई नी फ्ही आ'ऊं करगा फोन फ्ही मम्मी गी इक टाइम नि लगदा ऐ फ्ही कराएयो तुस मम्मी कन्नै गल्ल आ'ऊं अजें बिजी हा थोह्ड़ा आ'ऊं कम्म करै ना पापा फ्ही करगा फोन तुसें मम्मी गी बी करगा फोन ठीक ऐ हां ठीक ऐ ठीक ऐ तुस पैसे ट्रांसफर कराई ओड़ेओ ठीक ऐ फ्ही